ہندوستان میں بہت سے تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں ملک کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے ان میں سے کچھ نمایاں شخصیات ہیں مکیش امبانی مکیش امبانی نے ٹیلی کام اور ڈیجیٹل خدمات کے شعبوں میں انقلاب برپا کیا ہے خاص طور پہ جیو کے ذریعے اس نے انٹرنیٹ کو سستے داموں پر لاکھوں لوگوں تک پہنچایا جس سے ڈیجیٹل انڈیا کی مہم کو فروغ ملا اور ملک بھر میں لوگ کی زندگی یوں میں ایک بڑی تبدیل آئی سندر پچائی اگرچہ سندر پچائی کی پہچان عالمی سطح پر ہیں لیکن ان کا ہندوستانی پس منظر اور ان کی کامیابیاں ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے انہوں نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی کی اور عالمی سطح پر ہندوستانی ٹیلنٹ کو اجاگر کیا نریندر مودی وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستانیوں نے ڈیجیٹل اور تکنیکی ترقیات کے ذریعے جدیدیت کی طرف قدم بڑھائے ہیں ان کی حکومت نے ڈیجیٹل انڈیا اور میک ان انڈیا جیسی مہمات کا آغاز کیا جن کا مقصد ٹیکنالوجی کو عوام تک پہنچانا اور ہندوستانی کو ایک عالمی مینوفیکچرنگ ہب بنانا ہے نادر گوپال کرسچن نادر گوپال نے انفوسس جیسی کمپنی کی بنیاد رکھی جو آج دنیا کی بڑی آئی ٹی سروس کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے انہوں نے ہندوستان کو ایک عالمی آئی ٹی ہب بنانے میں مدد کی ہے زیادہ تر ای کامرس پلیٹفارمس کے بانی جیسے کہ فلپکارٹ کے سچن بنسل اور بنی بنسل انہوں نے ہندوستان میں آنلائن شاپنگ کو فروغ دیا جس سے لوگ کی خریداری کے طریقوں میں بنیادی تبدیلی آئی ہیں ان لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے ہندوستانیوں میں ٹیکنالوجی تجارت تعلیم اور تفریح کی شعبوں میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے چند سالوں میں ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا استعمال انٹرنیٹ اور اسماٹ فونز نے لوگوں کی زندگیوں میں ہر پہلو میں تبدیلیاں لائی ہیں چاہے وہ تعلیم ہوں تفریح یا کام آنلائن سروس کا استعمال بڑھ گیا ہے تعلیم میں ڈیجیٹل لڑننگ کووڈ نائنٹین کے بعد ڈیجیٹل لڑننگ کا رجحان بڑھا جس نے روایتی تعلیم کے طریقوں کو بدل کر رکھ دیا ہے تجارت اور کاروباروں میں آسانیاں ای کامرس اور آنلائن پیمنٹ سسٹم نے کاروباروں کرنے کے لیے طریقوں کو مکمل طور پہ بدل دیا ہے ٹرانسپوٹ ٹیکس اوبر اولا اور دیگر آنلائن پلیٹفامس کی وجہ سے ٹرانسپوٹ آسان ہو گئی ہے یہ تبدیلیاں ہماری روز مرہ کی زندگیوں کو مزید آسان تیز اور بہتر بنانے میں ہم ثابت ہو رہی ہے